हाँ सूखा पड़ने के कारण मैं पौधों को ऊपर छान या छाया कर देता हूँ जिससे उनकी पत्तियाँ खराब ना हो धूप से जले ना और उन पौधों में पानी देता हूँ और उनमें समय समय पर खाद देता हूं जिससे पौधे सूखे के कारण खराब ना हो पानी देने से पौधा हरा भरा रहता है और उनकी मैं देखभाल करता रहता हूँ जो जोकी पौधे थोड़ा भी खराब हो उसको मैं काट के दोबारा से खाद बीज देके उसको हरा भरा कर लेता हूँ और नए नए पौधे में हर रोज लगाता रहता हूँ और मौसम बरसात का मौसम हो तो मैं उनमें पानी ज़्यादा छोड़ देता हूँ और पानी को निकलने के लिए जगह कर देता हूँ जिससे वो गले ना उनकी जड़ और गर्मियों के मौसम में मैं उनमें पानी खोद देता हूँ क्यों बरसात तो होती नहीं सूखा पड़ता है और मैं उनकी पानी देने से अच्छा लगता है मुझे